हेल्ल' आदा नोंनिफ्राय आं दाखालि सब्था खनसे सिगां बाजाज आलमण्डनि थाव लाबोदोंमोन ना बेखौ फुननानै आं खानायखौ बिराद मोजां मोनदों आरोखि खानाइया गुरै जादों ओमफ्राय खानाइ गनाया खम जादों आरो बेनो बुंनांगौआ जाबाय